कढ़ी चांवर दाल पकान भिंडी पटाटा भुॻल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगिड़े जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सुवांजिरे जी भाॼी पुरी भाॼी लोलो कोकी साईं साई भाॼी चांवर सेव मानी तरमन तरियलु भाॼी